हमको मच्छी लेना है हाँ हमको मच्छी लेना हो हमको बरयाती लैब मच्छी लेना है हमको रोहूँ बोआरी मच्छी लेना है क्यों किसी धों से देना है हाँ शादी है हाँ रोहू चाहिए बोआरी चाहिए सौरा चाहिए यह सब चाहिए हाँ हम ले हाँ रोहू लेना रोहू लेना है रोहू लेना है बोआरी लेना है भाखूड़ लेना है यह मछली लेना है पचास के जी वह बीस के जी किलो

हम्म हाँ बोआरी चाहिए दस केजी दस केजी हम्म हम्म नहीं नहीं वह नहीं लेगा नहीं वह नहीं लेगा वह नहीं लेगा नहीं चलता है नहीं शादी में नहीं चलता है हाँ हाँ शादी में रोहू चलता है भोकड़ा चलता है वह सब नहीं चलता है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ शादी में ले लेंगे लेयावें नहीं भिजवाना पड़ेगा भिजवाना पड़ेगा तुमको हाँ भिजवाना पड़ेगा दाम कैसे हुआ है पैसे कैसे होगा

ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है हाँ भिजवा